प्रणाम दीदी प्रणाम हम तऽ बिहार घुमै लए आयल छियै की कहै छै कोन जिलामे हँ किए एतहुका बिहारके नाम सुनलियै तऽ कहलियै बिहार कहै छै बढ़िऑं छै हे ई छै ओ छै अच्छा छै ताहि खातिर हमे हँ हँ हँ

ओ अहाँके आसपासमे कोन कोन मन्दिर सब छै घुमै आर बला ओ ओ ओहि सब देखै आर मिल देखै सुनैमे बहुत अच्छा छै ओ हँ इहए सऽ एलियै देखै लए घुमै लए बिहार घुमै लए जे की की छै बिहार सबमे की नहि छै आओर देशमे नहि किछो देखा देब ठीक हँ तऽ हमरा घुमाए फिराए देबै हँ हमरा जतऽ देखल सुनल नहि छै ततै हँ हँ ठीके छै मंदिर उन्दिर छै ने आसपासमे जाय आबके सुबिधा केना छै ओ हँ ओहि सबमे दिक्कत कोनो नहि ने ठीक छै काल्हि आबै छी हम टाइम निकालू यहाँ तकर बादे ने रास्ता आरमे कतौ भुतलए तुतलए जेबै तब केना हेतै अच्छा ठीक छै काल्हि भए